ہاں ہیلو سر سر آپ کمپیوٹر سینٹر سے بول رہے ہیں جی سر مجھے ایک موبائل چاہیے تھا ویوو ماڈل کا ویوو وی ٹوینٹی سیون فائیو جی کا کیا آپ کے پاس یہ اویلیبل ہے اچھا سر یہ تو ابھی مجھے چاہیے تھا آپ اس کے فیچرس بتا دیتے اس میں کیا کیا فیچرس ہیں سر مجھے اے ایم آئی پہ چاہیے تھا میں اس کے پرائس جاننا چاہوں گا اس کی پرائس کتنی ہے ایم آئی پہ جی اوہ میں تو بارہ مہینے کا سر کیونکہ اتنے میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو بارہ مہینہ کے حساب سے کتنے لگ جائیں گے سر اچھا اور اگر ویسے لیا جائے بغیر ایم ایم آئی کے تو پھر وہ اس کا پرائس کیا ہے پچیس ہزار ہی آئے گا اچھا سر ٹھیک ہے سر میں آتا ہوں کچھ دیر میں